हाँ हम ऐसे बिजनेस के बारे में बता सकते हैं जो हमारे ग्रामीण समुदाय में शुरू किया गया है हमारे गाँव में ग्रामीण के लोग गाय पालन का कार्य करते हैं जिससे गाय से दूध गोबर की प्राप्ति होती है जिसमें से दूध से दही महीं पनीर मावा आदि बनाए जाते हैं मावा से मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं तथा दूध को डेरी में भी बेचा जाता है जिससे अधिक लाभ की प्राप्ति होती है गाय के गोबर से खाद का निर्माण भी होता है जो हमारी फ़सलों के लिए अधिक लाभदायक होता है ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर यह कार्य किया जाता है तथा इस कार्य से लोगों को बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है गाँव ग्रामीण क्षेत्र में एक और बिजनेस जैसे सब्ज़ी लगाने का कार्य किया जाता है जिससे उनको भी अधिक लाभ की प्राप्ति होती है जिसमें सब्ज़ियों में अलग अलग प्रकार की सब्ज़ियाँ लगाई जाती हैं तथा उन्हें मंडी में या फिर अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें बेचा जाता है जिससे अधिक लाभ की प्राप्ति होती है